आबादारिफोरा मोसौनि खि मोसौनि खि बोरमानि खि हाखर जावना ज' दोनो दुब्लियावहाय मैगं गायनाय माइ गायनाय बिदिनो आबाद मावनायावहाय बायदि रोखोमनियावहाय बाहायनाय जायो बिब्दिनो बारियाव जिखुनु जाया गय बिफां गायनाय बा थालिर बिफां गायनाय बा माइ गायनाय बा मैगं गायनाय मोसौ खिनि हासार बोरमा खिनि हासार बायदि रोखोमनि हासारखौ जोंनो नांगौ हासार नङाब्ला जों खामानि जाया हासारखौ जोंनो नांथारगौ ओरैबायदि खामानियाव होयोना गोबोरखि हासार बोरमाखि हासार बिदिनो आबाद मावनायाव बानलु गायनाय थायबें गायनाय जिंखा गायनाय फोरला गायनाय मैगं थाइगं बारियाव गायनायावनो जोङो गोबोरखि हासारखौ बाहायो गोबोरखि हासार नङाब्ला बोरमा हासार नङा बोरमानि खि नङाब्ला अमानि खि नङाब्ला बा दाउनि खि नङाब्ला जों आबादखौ मावनो हाया ओरैबायदि खामानियाव होयो मोसौ बोरमा अमा दाउनि खिनाय हासारा जों मानसिनि जिउ खुंनायाव मैगं गायनाय आबाद मावनायावहाय मा मा खामानियावहाय माबादि हेफाजाब होयो मानसिनो मोसौ बोरमा अमा दाउआ ओरैबायदि मोजां खामानियाव होयो